हम जे इस्कुल जाइत छियै ने तऽ सर आओर बहुत सभ विषय पढ़बैत छै ओहिमेसँ हमरा सभसँ नीक लागैए हिन्दी हिन्दी सभसँ नीक लागैए ओ हिन्दी हमरा कियेक नीक लागैए हिन्दीमे बढ़िआँसँ लिखल रहैत छै ओहिसँ हम अपनेसँ प्रश्न उत्तर बना लैत छियै ताहि खातिर हमरा हिन्दी नीक लागैत छै हिन्दी किताबके नाम छियै कोपल ओहिमे सभ रङ्ग बिरङ्गक कहानीसभ रहैत छै कविता रहैत छै ओहिसँ हम अपनेसँ पढ़िके प्रश्न उत्तर बना लैत छियै ताहि खातिर हिन्दी हमरा सभसँ अच्छा लागैए मोन लागैत छै पढ़ैमे लिखैमे हिन्दी हमरा ताहि खातिर अच्छा लागैए हिन्दिए किताब हम चाहैत छी हमरा रहय